कलर पेन्सिल से हम कोइ भी आकृति कोइ भी दृष्ट को दृश्य को बखूबी बना सकते है बखूबी अपने कोपी पे निखार सकते है कलर पेन्सिल से मतलब किछु भी केओ भी दिवाल कोइ भी किसी को भी मतलब केओ भी चीज को हम अच्छे से सजा सकते है आओर भी